हलो हा हा न तव्हां ग़लति मिलाए छॾियो आहे मूंखे आइसक्रीम खपे तव्हां हैवमोर जी आइसक्रीम वारा तव्हांजी शॉप आहे अच्छा त मूंखे हैवमोर जी आइसक्रीम खपंदी हुई हैवमोर में तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फ़्लेवर अवेलेबल हूंदा हीअंर असांखे हीअंर चॉकलेट फ़्लेवर खपे वनीला खपे ऐं कसाटा ऐं चोकोबार हीअ चारि फ़्लेवर मूंखे मिली वेंदा असांखे थोरो क्वांटिटी में खपनि मूंखे फ़ेमिली पैक जेके हूंदा आहिनि हू फ़ेमिली पैक तव्हां वटि चॉकब्रिक हीअ आहे चॉकलेट वारा जा फ़ेमिली पैक घणे जो पवंदो अच्छा मूंखे फ़ेमिली पैक जेको हिकिड़ो फ़ेमिली पैक में अमेरिकन फ़्लेवर ईंदो आहे चॉकलेट पैक जो हू साढा टे सौ जो मिलंदो आहे मूंखे मार्केट में मूंखे थोरो वधीक क्वांटिटी में खपे त मां सोचा पई तव्हां खां मैन तव्हां होलसेलर आहियो त तव्हां खां असां पुछूं डिम मतिलब कुझु डिस्काउंट हो थी सघंदो ऐं चॉकोबार जेकी आइसक्रीम आहे न मूंखे मूंखे हिन जा हज़ार पीस खपनि मूमखे किथे डिस्ट्रीब्यूट कराइणी आहे त उनमें बि तव्हां हिक दफ़ो मूंखे रेट कंफ़र्म करो चोकोबार जेकी आइसक्रीम आहिनि हू हज़ार पीस हूअं नॉर्मल त ट्वेंटी रुपीज जी हिकड़ी मिलंदी आहे लेकिन अगरि हज़ार वठंदासीं त वीह हज़ार त असांजो बजट कोन्हे त असां सोचूं पिया की थोरो घटि थी वञे आइसक्रीम में क्वांटिटी में वठण में त डिस्काउंट सुठो मिलंदो आहे ऐं कसाटा बि मूंखे खपनि कसाटा जा पंज पंज सौ पीस खपनि ऐं चॉकोबार जा ॿ हज़ार पीस खपनि मूंखे हजार पीस खपनि ऐं हीअ जेका फ़ेमिली पैक आहिनि हुन जा ॾह पीस खपनि त तव्हां मूंखे रेट थोरो कंफ़र्म करे करे ॿुधायो ऐं तव्हां मूंखे फ़्रेश ॾींदा की न ॾींदा ही बि ॿुधाइजो छो त की न एक्चुअली मुूंखे न पे पार्टी में ॾेयणो आहे किथे न मु मूंखे ॿारनि खे ॾेयणी आहे त इहो न की बसि आइसक्रीम खाराए अचूं पोइ ॿारनि जा गला वला ख़राबु थियनि त पोइ असांखे ई अची करे चवन की न एड़ो न खपे त तव्हां मूंखे आइसक्रीम अच्छा त क्वांटिटी मेंमुखेिलब थी वेंदो जीअं असांजे घर में सौ माण्हू जी पार्टी आहे मां ॾह वॾा फ़ेमिली पैक वठां थी त ॾह फ़ेमिली पैक में एतिरी क्वांटिटी हूंदी आहे की सौ माण्हूनि जे पूरो पइजी वेंदो उन जो बि त तव्हां मूंखे पूरो पइजी वेंदो हा न तव्हां मूंखे न थोरो सो रेट जो मूंखे थोरो आइडियो ॾियो की घणे रेट जी पवंदी ऐं मूंखे हिनमें बिल्कुलु फ़्रेश खपे ऐं बिल्कुलु ऑन त टाइम खपे छो त की इहो आइसक्रीम आहे थद्दी न हुजे ऐं असांजा घर जा फ़्रिज त मैम हीअ सभु त तव्हांखे बि ख़बर आहिनि की एतिरा वॾा कोन्ह हूंदा की एतिरी आइसक्रीमूं अची वञनि त मूंखे ऑन त स्पॉट तव्हांखे फ़्रीजर सां गॾ ई मोकलिणी पवंदी पोइ असांजो यूज थी वेंदो पोइ त असां तव्हांखे फ़्रीजर वापिसि कराईंदासी छो त की घर जे फ़्रीजर में त सौ आइसक्रीमूं मुश मस सौ आइसक्रीमूं अची वञनि त हज़ार हज़ार आइसक्रीम त फ़ेमिली पैक में मतिलब मूंखे थोरो सुठे सां मतिलब ॾिजो ऐं बाक़ी हन तव्हांखे इन करे ॾह ॾींह पहिरीं फ़ोन करां थी की ऑर्डर तव्हांखे ॾह ॾींह पहिरीं मां ॾियां जीअं की तव्हांजो रेडी हुजे मूंखे ऐं बिल्कुल फ़्रेश हुजे ईअं न की तव्हांखे आइसक्रीम में न अॼकल्ह सर गर्मी आहिनि त हीअंर त थो मिलंदी कॾहिं कॾहिं हूंदी आहिनि ईअं फ़्रेश न हूंदी आहिनि अंदरि थोरा उनमें कुझु हू उनखां मूं हिकिड़े ॾींहं न मां हुन हिक ॾींहं कंपनी जी वरिती हुई असां कंपनी जो नालो न था वठूं छो त की ॿिए शइ जी कर करण न खपे लेकिन हुनमें न अंदरि फ़फ़ूंदी लॻल निकिरी वयी हुई आइसक्रीम न त फ़फ़ूंदी वारी आइसक्रीम त न हलंदी न ऐं कसाटा घुराइसीं असां त कसाटा में जेको केक हूंदो आहे उहो बिल्कुलु सुकलु त कसाटा असां घुराइसीं त कसाटा बि मूंखे पंज सौ पीस खपनि त हुनमें क न कसाटा जो बि तव्हांखे ध्यानु ॾियणो आहे छो त क कसाटा में सभिनि खां सुठो फ़्लेवर हुनजो केक जो ई हूंदो आहे ऐं केक बिल्कुलु सुकलु हुजे त हू गले मां ई न लहंदो ऐं पार्टी असांजी वॾी पार्टी आहे त असांजो नालो न ख़राब थिए जीअं अच्छा अच्छा ऐं तव्हांजो शॉप किथे अथव तव्हांजू शॉप किथे आहे अच्छा अच्छा मां त गूगल मां तव्हांजो नम्बर कढियो ऐं त तव्हां मूंखे पंहिंजी शॉप जो लोकेशन ऐं एड्रेस मोकिलजो ऐं तव्हां कुझु एडवांस वेडवांस वठंदा कीअं ॾींदा तव्हां मूंखे डिलीवरी तव्हां पाण कराईंदा की असांखे वठण अचणी पवंदी त तव्हां खां होम डिलीवरी थीं वेंदी अच्छा ऐं तव्हांजी शॉप पुरनिया ते कहिड़ी किथे अथव अच्छा अच्छा महालक्ष्मी जे पासे में ई आहे अच्छा अच्छा त फ़्रेश मिलंदी न आइसक्रीम हा ऐं ॿी शइ जी ॿी बि कंहिं शइ जी ता तव्हांजी शॉप आहे पुरनिया ते आइसक्रीम जे अलावा शिकंजी विकंजी बि अथव छा तव्हां वटि अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा न मैन त असांखे आइसक्रीम जो ई हो लेकिन असांखे कोई असां सोचूं पिया की अगरि आइसक्रीम जे अलावा कुझु ॿियो बि स्टॉल थी वञे त हिकिड़ी जॻह ॿई ॻाल्हियूं थी वञनि त इन करे मां पुछियो तव्हां खां कंफ़र्म कयोसीं ख़ाली आइसक्रीम जो ही अथव कुल्फ़ कुल्फ़ी फ़लूदो बि अथव छा तव्हां वटि कुल्फ़ी फ़लूदो बी थी वेंदो न त पहिरीं मां ॾिसां थी खपे त मूंखे हैवमोर जी आइसक्रीम मैन त हैवमोर जो ई कम आहे लेकिन अगरि हुनजे अलावा कें कस्टमर जी डिमांड हूंदी त मां तव्हांखे वरी हुन शय जो बि ऑर्डर ॾींदीमाव ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां मूंखे एडवांस जे लाइ तव्हां मूंखे पंहिंजो स्कैनर या गूगल पे नम्बर वगै़रह कुझु हुजे त ॾिजो ऐं हिक दफ़ो बिल ठाहे करे छो त की हिक दफ़ो असां पहिरे वरिती हुइसीं त हुननि मूंखे वीह परसेंट डिस्काउंट ॾिनो नॉर्मल में ऐं नॉर्मल कंहिं बि ठेले तां बि वठो ऐं सुठी क्वांटिटी में वठो त ॾह पंद्रह परसेंट त ॾई छॾींदा आहिनि हींअर मां एतिरी क्वांटिटी वठां थी त मूंखे लॻे पियो ट्वनटी खां अगरि मथे था ॾई सघनि डिस्काउंट पोइ त तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त मां तव्हांखे एडवांस कंदीसाव ऐं न त वरी माण्हू ॿियो थोरो मतिलब थोरा आइडिया वठे थो न अॼकल्ह त डिस्काउंट जो ज़मानो आहे हर माण्हू खे डिस्काउंट खपे ई खपे डिस्काउंट खपे ई खपे त असां सोचिंदासीं की कुझु एतिरो वधीक में वधीक थी सघे ओतिरो करिजो ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके बॉय